करौली जिले में मनाए जाने वाले मुख्य सांस्कृतिक उत्सव बहुत सारे हैं जैसे दीपावली गोवर्धन भाईदूज होली सक्रर तीज और रक्षाबंधन अनेक सारे त्योहार हैं और इन त्योहारों में हम बहुत ज़्यादा मजे करते हैं और हम इन त्योहारों में मिठाइयाँ खाते हैं बहुत सी मिठाइयाँ खाते हैं और दीपावली पे हम पटाके चलाते हैं होली पे हम गुलाल लगाते हैं रक्षा बंधन पे हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं जैसे बहन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं हम भी अपने भाई को राखी बांधते हैं और हम बहुत से कार्य बहुत सी त्योहारों पर करते हैं हमें हर त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं राजस्थान के और करौली जिले में मनाए जाने वाले हर त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं यहाँ पर कैला देवी का मेला भी लगता है जिसमे हम जाते हैं हमे वहाँ बहुत मजा आता है हम वहाँ को बहुत कुछ खाते हैं डांस करते हैं खेलते है कूदते है मन्नतें मांगते हैं